ہلو جی یہ شادب ریسٹورنٹ ہے ہاں سر جی ہاں کیا میں جناب مینیجر صاحب سے بات کر سکتا ہوں جی ہاں جی جی دیکھیے جناب میں پندرہ اگست کے لیے اپنے ایک آڈر کے لیے آپ کو کانٹیکٹ کیا ہوں کیا پندرہ اگست کو آپ کا آڈرس لے پائیں گے آپ کا ریسٹورنٹ ان سروس رہے گا جی جناب جی جی جی جی مینیجر صاحب دیکھیے میرے پاس ایک پندرہ آدمی کی پارٹی رہے گی پندرہ اگست کو تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ریسٹورنٹ سے منگاؤں کیونکہ میں اکثر سویگی اور زومیٹو سے آپ کے ریسٹورنٹ سے آڈر کرتا ہوں مجھے آپ کے پاس کا ذائقہ بہت پسند ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابھی پندرہ اگست کے دن آپ کے پاس میں کیا کیا چیز اویلیبل رہے گی ہاں جی تو تمام مینو آپ کے پاس جو ہے ریگولر اویلیبل رہے گا سر اسپیشل کیا رہے گا آپ کے پاس پندرہ اگست کے دن جی سر سویٹ اسپیشل دیں گے آپ اوکے جی اوکے دیکھیے جناب مجھے پہلے آپ اپنا نان ویج مینو کے بارے میں بتائیے یہاں کچھ دک دس آدمی کے لیے نان ویج چاہیے اور پانچ لوگ کے لیے مجھے ویج آئٹمس چاہیے جی ہاں جی ہاں جی سر تو ہاں بریانی رہے گی آپ کے پاس مٹن بریانی چکن بریانی اچھا سر اور پرانس اور فش بریانی بھی رہے گی جی اوکے بہتر تو سر آپ مجھے چکن گریوی اور پلاٹر کے بارے میں بتایے کہ اس میں کیا رہے گا جی چکن کباب رہے گا چکن سیکھ کباب رہے گا اچھا سر چکن ٹکا بھی رہے گا اوکے جی چکن تندوری بھی اور لالی پاپ بھی رہے گا جی بہتر سر فش فرائی بھی رہے گا اپولو فش بھی رہے گا پرانس فرائی بھی رہے گا اوکے فائن جی بہتر سر ہاں جی جی ہاں ابھی آپ مجھے بتا سکتے ہو سر کہ نان ویج آئٹم میں کیا رہے گا سوری ویج آئٹم میں کیا رہے گا آپ کے پاس جی ہاں بریانی جی پنیر بریانی ویج بریانی کاجو بریانی جی گڈ ہاں جی کشمیری پلاؤ جی ہاں اور جی ابھی اس کے ساتھ میں آپ کیا دیں گے سر مجھے گریوی میں کیا دیں گے جی اچھا سر تو آپ حیدرآبادی مرچیوں کا سالن دیں گے اور دہی کا رائیتا دیں گے جی بہتر جی جی ہاں جی جی سر بریڈس میں کیا رہے گا سر روٹی ہاں جی تو آپ کے پاس میں رومالی روٹی بٹر نان اچھا مصالحہ کلچا بھی مل جائے گا جی بہتر بہت بہتر جی ہاں جی ہاں جی اور مجھے آپ کے پاس سے چاہیے جی ہاں سوئیٹس ہاں سر سوئیٹس بھی تو چاہیے سوئیٹس بھی تو چاہیے سر کیا کیا سوئیٹس ملے گا آپ کے پاس میں ابھی جی ہاں سر ہاں تو آپ مجھے دے سکتے ہو جی اوکے آپ ڈبل کا میٹھا بھی دوگے اوکے ڈبل کا میٹھا ہے آپ کے پاس اور کدو کی کھیر بھی ہے اور آپ کے پاس میں گلاب جامن ہیں اوکے سر رس ملائی اور ربڑی بھی ہیں آپ کے پاس ہاں بہتر بہت بہتر تو آپ ایک کام کیجیے گا سر مجھے پندرہ لوگوں کے لیے آڈر بک کیے کیجیے جس کے اندر دس نان ویج اور پانچ ویج آئٹمس دے دیجیے جی ہاں پانچ لوگ کے لیے ویج آئٹم چاہیے ہاں اس میں آپ مجھے دے سکتے ہو ہاں سر ہاں ہاں اچھا سر ایک بات اور بتائیے گا مجھے کہ آپ کے پاس میں پندرہ اگست کے دن ڈلیوری سروس اویلیبل رہے گی آنلائن سروسس علاوہ جیسے سویگی زومیٹو ہے اس کے علاوہ آپ کی اپنی کچھ پرسنل سروس ہے آپ میرے لوکیشن تک پہنچا سکتے ہو جی ہاں ہاں ہاں جی بالکل بالکل تو ٹھیک ہے سر ہم پھر اب ڈسکس کرتے ہیں کہ موڈ آف پیمنٹ کیسا رہے گا اچھا تو آپ کے پاس میں یو پی آئی سروسس اویلیبل ہے اوکے ویری گڈ سر بہت اچھا تو آپ ایک کام کر سکتے ہو جی ہاں بہت خوب ہاں تو آپ مجھے اپنے نمبر بھیجا دیجیے یا پھر اپنا سروس کوڈ بھیجا دیجیے یو پی آئی کوڈ تو میں اس کے ذریعے آپ کو پیمنٹ بھیجا دیا جائے گا جی ہاں جی بالکل شیور جی تو ٹھیک ہے سر تو پھر بات ہماری طے ہو گئی آپ جی ہاں ہاں پندرہ اگست کے دن شام میں سات بجے کے آس پاس آپ مجھے میرا آڈر پہنچا دیجیے جی ہاں بالکل اوکے فائن تھینک یو شکریہ سر بہت بہت شکریہ